आठ लाख पन्नास हजार पांचशी धा रुपया पांच लाख सत्तर हजार दोनशी रुपया णव लाख पंदरा हजार चारशीं रुपया चार लाख वीस हजार तिनशीं पंदरा रुपया चार लाख अंयशी हजार पांचशी रुपया